गोदो आं मोसौ फिसियोमोन बोरमा फिसियोमोन गोदो मोसौ बोरमा फिसिनायाव आं बारा मुलाम्फा मोनाखैमोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव दामा बेसेना खममोन बेखायनो आं दा गोदोनि मुलाम्फा आरो बेसेनफोरखौ लानानै मिलायैखाय सोलायजोबननानै दा आं दाउ लादों बयलारबो खावसे लादों आरो खयलारबो खावसे लादों बयलार आरो खयलार लादों बयलारा जाबाय ओरैनो बिसथा बिमा खयलारा औ लखेलआ जाबाय बिसथा बयलारा बिसथामोन बिसथा लानायाव बयलारा थैदों बेनि उनाव नेक्स्ट बार सेखेन्द लाफिनबाय बेनि उनाव बयलारखौ बिसथा थाबाय बेनि उनाव खयलारा जेबो जायाखै खयलाराबो बिसथा थागोन आरो लखेलबो बिसथा थाबाय गासैजों दजिथा बिमा थाबाय बे दजिथा बिमाखौ दा आं जोथोन लाबाय थायो आरो फिसिबाय थायो गोदोनि मोसौ आरो बोरमा जुनार फिसिनायाव आंहा दामा जोबोद खममोन मानो होनोब्ला दामफ्रानो गैयामोन आं मोसौ हालिसे लानाया गोदोनिया आं सल्लिस हाजारल' ब्रैजि रोजाल' मोन्दोंमोन बोरमा बिसथासो लादोंमोन बेयावबो आं बिस हाजारसोल' मोन्दोंमोन दजि रोजाल' मोन्दोंमोन आं बेखायनो आं गासैबो माबाखौ हिसाब खालामनानै भाबिदो बोसोरसेयाव जुदि दजि रोजाल' रां मोनोबा बे मुलाम्फाया जोबोद खम होननानै बेखौ आं गारनानै दा बे मोनथाम जोलैखौ लाबाय बे मोनथाम जोलैआव नै दा गोबां मोननाय जादों मानो होनोब्ला नै दानि मुगायाव आं दाउ बिमा मासेयावनो माबा फिसा मोनो माबा फिसायाव आं मासे दाउ बिमायाव मासे फिसाखौ एग खिल' एग खिल' खालामनानै फानो होनबा माबा दाउ बिमायाव आं मासेयाव जुदि सारिस'यै मोनोब्ला खिल' सारिस'यै मोनोब्ला माबायाव मासेयाव दुइ हाजार मोनो मासे बिमायाव जुदि दुइ हाजार मोनोबा बिसथा बिमायाव आं मासेयावनो सल्लिस हाजार मोनो दाउ बिमा मासेयावनो थिग बेफोर बायदिनो आं लकेल दाउ खामायो आरो बयलारावबो खामायो बयलारा दामा खम आरो खयलाराबो खम खयलारा जाबाय जोंनियाव ओरैनो सोलिनाया सेजौ नैजि बयलार आरो खयलार मोननैबो एखे खिन्थु बिसोरनि रुजुथिखौ लानानै ओरैनो जों दानना फानोब्ला माब्लाबा बाइसान्स जुदि इसे बेमार आजार जायोब्ला जों बेखौनो लांनांगौ जायो बाजाराव फाननो बिस खेजि फसिस खेजि एरै फाननांगौ जायो खिन्थु बेखौ जों थामजौ नैजिल' मोनो थिग बेफोरबायदियैनो नै दा समाव खामायनाया नै दा दाउ माथाम बिदखौ लानानै आंहा नै लाखसो मोनो आरो नै लाख माबेबा बोसोराव जुदि जेबो जायाबा थाम लाख ओरैहायसो जायो आरो